नमस्ते दीदी से आप कहाँ से हाँ अच्छा आपका नाम जी बोलिए जी दीदी अच्छा ठीक आपको कराना है जब पूरी तैयारी करनी हे कोई दुकान कोई अच्छा अच्छ हम आ जाएंगे शाम तक आ जाएंगे दीदी ठीक है हम आ जाएंगे आप आकर आपके कमरे के हिसाब से और बिजली में भी लाइट की अगर होता है जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी का हम आपके कमरे की पूरी तैयारी कर देंगे तो कितना जैसे आप मुझसे कराइएगा उस वजह से उस तरह से हम कर देंगे ठीक है दीदी ओके किस गाँव में है ठीक है दीदी ठीक है ठीक है दीदी तो दुकान में आपको सारी तैयारियाँ करनी है जितना सामान लगेगा आप उसकी लिस्ट हम देंगे आपको यह तो अगर अभी से लगा लेंगे सामान हम लेकर आ जाएंगे नहीं त आपका लिस्ट सामान आपको बाहर से लेकर आना पड़ेगा वहाँ पर सामान बना मतलब तैयार कर देंगे कमरे को

ठीक है दीदी ठीक है दीदी हमारी दुकान पर सारे सामान हम करवा देंगे हमारे कन सामान लेकर हम आरहे है बस हम पहुँच जाएगी शाम तक पैसे कर देंगे ठीक है दीदी हाँ नमस्ते दीदी